جی ہاں پکوان میں بعض اوقات چند خفیہ اجزا شامل کیے جاتے ہیں جو کھانے کو اور بہتر لذیذ اور مزے ذائقے دار بنانے میں مدد کرتے ہیں میرے پاس بھی ایسے ہی کچھ خفیہ اجزا اور طریقے ہیں جس میں اپنے کھانے کو اور بہتر بنا لیتا ہوں میں اس کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کے سوال کا جواب دینا ہے اس لیے میں آپ کو یہ خفیہ طریقہ اور خفیہ اجزا بتا رہا ہوں جس سے کھانا بلکل منفرد اور لذیذ بن جاتا ہے کھانے میں ہلکی سی لونگ کا اضافہ کر دینے سے آپ کا کھانا بالکل منفرد اور لذیذ بن جائے گا اسی طرح زعفران کا استعمال کھانے میں خوبصورت رنگ اور ایک الگ خوشبو پیدا کرتا ہے جیسے کہ پلاؤ یا پھر کسی میٹھے پکوان میں لیمبو کا رس بھی مختلف کھانوں میں تازگی اور تیزی کا ذائقہ شامل کرتا ہے خاص طور پر سلاد میں یہ چند اجزا ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس وقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے